ہمارے ضلع گوتم بدھ نگر میں بہت سارے سماجی اور ثقافتی رواج ہیں جن کی پیروی عام طور سے کی جاتی ہے یہ رسم و رواج ضلع کی شناخت اور کومیونٹی کے احساس میں بھی بہت طریقے سے حصہ ڈالتی ہے جیسےکہ جھانسی فیسٹیول بدھ پورنیما تاج مہوتسو وغیرہ منایا جاتا ہے اور ہنومان جینتی منائی جاتی ہے ہندو کیمونٹی میں اور اسی طرح مسلم کمیونٹی میں لوگ عید کے موقع پر عید عید مناتے ہیں اور رمضان منایا کرتے ہیں محرم مناتے ہیں اور اس کے علاوہ دسویں بھی مناتے ہیں اور یہ ساری چیزیں گوتم بدھ نگر میں عام ہیں